हलो मैम नमस्ते मैम हमारे छाती में दर्द है और मैम एकाध दस दिन हो गया जी मैम दवाई तो खाए हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है थोड़ा चेक ओक करिए देखिए क्या हुआ है नहीं मैम नहीं मैम इस्टोर से दवाई लिए थे

नहीं मैम जाँच नहीं करवाएँ अभी दर्द बहुत हो रहा है अब दर्द ठीक नहीं हो रहा है जी मैम मैम एडमिट करेंगी या दवा देंगी या जाँच करेंगी आप ही बताइए जो आप कहेंगी हम वो करवा लेंगे

हाँ जी मैम

जी मैम

जी मैम

मैम मैम दर्द बहुत होता है मैम आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है जी मैम आपका हास्पिटल कहाँ है जी मैम ठीक कै बजे से कै बजे तक खुलता खुला रहता है मैम जी मैम नमस्ते मैम ओके ठीक है